मा दहायनियानो औ हेल्ल' औ औ औ औ सोरमोनलाय ए औ औ औ ओमफ्राय मा खबर मामोन ए औ औ औ

सिनायो सिनायो औ बेसेबां माने लामायाबो गाज्रि दंब्रा लामायाबो बबेबा बबेयावबा जा गाज्रि दङ नों माबायदिथ' गाखोलाङोमोन मानसिफोरजोंलाय गाखोलांफेराखैमोन दे नों नों हारसिं जाबाय नालाय रिजार्भ बायदि खालामना थांदोब्रा दुइस' होनानै थांदो दे अरजाला दुइस' औ लामाबो गाज्रिथारलै नों हारसिं जालांसिगोन ना नायदो हाब बिबोनांखौबो अनथारला नोङो आं आया हाबाब हाब जौ मोनलोंहैगोनाथ' बे नोङो आलासि जाहैबाय नालाय आं मोनलोंहैफाखागोनना एसे बांद्रायो माबा खमद्रायो एसे बेनिखायनोथ' होनबायब्रा आं थांलाय फैलाय आंना थावा थांलाय फैलाय आंना थावा बारा थाङो नालाय नंखायनो आं नोंखौ बिदि बुंबाय रा दुइस'ल' बिखाबाय आं नोंखौ लाबोफाफिनगोनब्रा आं दे दोननानै फैला सानैजों ज' फैनोसै हाब नोंना मालाय बिबोनांखौ अनथारा होनबा लामा मोजांबाथ' अरजायामोन आरो मानसि सानै साथाम मोनलांफायोबा अरजायमोन औ औ औ औ जाबाय दुइस'आनो जाबाय बबेहाय गाखोगोन नोंलाय औ बबे साइडआव दङ औ नुबाय नुबाय औ दे जाबाय दे नों थाब फैदोल'दे आं थांगासिनो दे फैदो